जय झूलेलाल नंढे हूंदे खां ई मूंखे पौधा पोखणु जो शौक़ु आहे अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा पौधा पोखींदी आहियां उन्हनि खे सुबूह ऐं शाम पाणी ॾींदी आहियां ऐं अठनि ॾींहंनि में उन्हनि खे कीड़नि मारण जी दवा बि हणंदी आहियां मूंखे पौधनि सां प्यारु आहे मूंखे नंढे हूंदे खां वणंदा आहिनि पर हिकु ॾींहुं मोगरे जे पौधे में कीड़ो लॻी वियो ऐं उन कीड़े इन खे धीरे धीरे खाइणु चालू कयो ऐं उनखे पूरो ॿिनि टिनि ॾींहंनि में पूरो नष्ट करे छॾियो पोई त मां मालीअ खे घरु घुराए ॿुधायो त हिकु कीड़े मोगरे जे पौधे खे नष्ट करे छॾियो त उन उहो ॿुधायो त मिटीअ में ई कीड़ो हूंदो आहे ऐं उहा माली मूंखे मोगरे जो पौधो सुठी मिटीअ में पोखे ॾेई वियो ऐं उनखे रोज़ु पाणी ऐं पाणी ॾियण लाइ चयो त मां उनखे रोज़ु सुबुह ऐं शाम जो ॿ टेम पाणी ॾींदी आहियां ऐं हफ़्ते में ॿ दफ़ा कीड़ा मारण जी दवा बि हणंदी आहियां त उहो पौधो हाणे धीरे धीरे वॾो थियणु लॻो आहे ऐं उन में धीरे धीरे पता बि अचणु लॻा आहिनि ऐं उन में गुल बि अचणु लॻा आहिनि मूंखे मोगरे जो पौधो जाम प्यारो लॻंदो आहे मूंखे पंहिंजे घर में मोगरे जा पौधा वधीक पोखणु खपनि जय झूलेलाल